हैल्लो मैडम जी नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ बस किश नि में तुसें फोन तां करियै कीता ऐ साढ़े कुसै दा ब्याह् ऐ ना अपने ते असें जाना पिच्छें गाओं बिच ते बच्चे आस्तै छुट्टी चाहिदी ही तां करियै फोन कीता छुट्टी देई लो बीह् दिन दी क्यूंकि घर अपने ब्याह् ऐ ते कम्म बगैरा बी करना होंदा हां अच्छा ठीक ठीक ते ते बच्चे कनेह् न पढ़ने

ठीक ऐ घर दा कम्म करदे ई निं हैन ठीक ऐ ओके शुक्रिया